हमारे क्षेत्र में अगर हम प्राकृतिक चीज़ें दर्शाएँ हैं जैसे कि घर हो छप्पर का और पेड़ हो चिड़िया हो छोटे मोटे पहाड़ जैसे हों और सूरज की प्रतिमा हो और चिड़िया हो झरने से पानी गिरता हो उससे हम सामने वाले के मन को जो संतुष्टि प्राप्त होती है जो प्रभावित होता है सामने वाला उसे एक अलग ही रूचि होती है भले हम प्राकृतिक चीज़ों में रहते तो जरुर है पर हम अपने आस पास के प्राकृतिक चीज़ें के वातावरण को सही प्रकार से नहीं देख पाते हैं उसे समझ नहीं पाते हैं जितना हम कुछ जैसे कुछ चित्र हो उसमें देख लें या फिर विडियो वगैरह हो अगर हम उस क्षेत्र देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ प्राकृतिक चीज़ें इतनी अच्छी है हमारा क्षेत्र इतना अच्छा है जिससे हम सामने वाले को प्रभावित करते हैं दूसरा है कि जैसे कि हमने चित्र बनाया है और सामने वाले को वो चित्र अच्छी लगी हो उसमें भाई छप्पर का घर हो आज के डेट में ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं लगभग मतलब गाँव में तो थोड़े बहुत तो होते ही है लेकिन शहरों में नहीं लेकिन हम चित्र के अनुसार दूसरे को वो चीज़ें प्रभावित कर सकते हैं और चित्र ऐसी चित्र ऐसी कला है जिससे कि हम दूसरे के मन को प्रभावित करते हैं और उससे वो इंसान प्रभावित भी होता है अगर हम सामने वाले का स्केच भी बनाएँ हैं जिससे उसके मन को बहुत ही आकर्षित करता है हमारा चित्र